सवाल छै की जे के पहले के लोक खेती करै छलैया तऽ ओहिमे गोबर दै छलैया ओहिमे छाउर दै छलैया चाहे खर पात जे रहल तकरा जरा के छाउर बना देलक जतेक रहल सबके खेत मे देलक जे ई हमर गोआ अछि एहिसँ हमर खेती बढ़िऑं होयत धान उपजत गहूॅंम उपजत कहै छलै हँ लेकिन आब जे छै से खाद के सिस्टम भऽ गेलै तहन तऽ आब लोग खेत मे खाद दै छै तऽ खाद तऽ जहर के समान छै ओ जहर पर के जे लोग खाइ पीबै छै तहन तऽ जहर हेबय करतै बीमार परबे करतै तैं लेल लोग जादा बीमार परै छै लोक के सुस्ती आबि गेलै पहले लोक हर चलबै छलैया आब लोक कल्टी अथी चलबै छै टेलर सब ट्रैक्टर सॅं जोतबै छै लोक के तऽ खून चालू रहै छै ने व्यवस्था अथी भऽ गेलै लऽ कऽ रहै छै ओहि सबसे खाद खाद देलक खाद परके दाना भेल ओ लोक खेलक बैसल बैसल गैस बनल पहिले के लोक छलै कूटिया छटिया केलक देह के मजबूती रहल आब से वला बात नहि छै सेलर छै मशीन छै ओकर कूटल छाटल खेलक आब तऽ केओ किछु करय चाहबे नहि करै छै तहन तऽ ओ बीमार रहबे करतै खून चालू रहबे नहि करै छै खाद खाद के दाना खेलक खाद के तऽ दाना खादे सनके होइ छै जहन अपना सॅं जहर पीबै तऽ जहर तऽ बनबे करतै देहमे वएह जहर बनल रहै छै लऽ कऽ पहिले लोक छलैया जे देह चलेलक कूटिया छटिया पीसिया केलक घर द्वार दरवज्जा बहारलक लेकिन आब सेहो सब सिस्टम खतम भऽ गेलै सब तरफ लोक पक्के कऽ दै छै पोछे केलक तहन तऽ खून तऽ कनी चालू रहय नहि छै तऽ लोक बीमार रहबे करै छै एहि सब लऽ के जादे बीमार होइ छै लऽ कऽ कारण कथी छै खाद पर के दाना खेलक देह चालू नहि केलक तऽ बीमार हेबे करतै आब तऽ कोनो गोबर के आ छाउर के कोनो दर्शने नहि छै लोक गैस पे खाना बनेलक छाउर औतै कहाँ से आ नहि ने लोक चाहै छै तहन तऽ जहर लोक खाइया जहर खेत मे दैया ओहिसॅं बराबर लोक बीमारे रहैया कहियो स्वस्थ नहि रहत नहि रहल हँ आ नहि रहत फेर ओ खाद के दाना छोरि देत फेर लोक स्वस्थ रहत जाबत खाद के खाना खायत ताबत लोक स्वस्थ नहि रहत